नमस्ते नमस्ते मेरी दवा लेना है मेरा यह पर परेशानी है मूड भी पिराते हैं पेट भी पिराते हैं गोड हाथ दवा लेना है आएँ

साथ में मूड पीरात है गोड़ हाथ पेट पिराए

चले आइत ही आएँगे दवा लेना है ही है आएँगे कल ही या आएँगे दवा हमरी लेना है

हाँ चले आएँगे आते हैं तो डाक्टर हैं पर आएँगे गोड़ भी पिराते हैं हाथ भी पिराते हैं वह भी पिराते हैं मैं आती हूँ आऊँगी कहाँ पर हैं अस्पताल में आई कए बजे तक खुली रहें चलो आएँगे और भी वह सो कुछ खाए नहीं खाते पीते हैं ना सही होएगी दवा फिर से कौनों और वैसी चीज़ खान पीन

चलो आउब बाद दवा लेने हाँ कहाँ है हास्पिटल अच्छा अच्छा है ना हाँ चल लगाउब नमस्ते